जोंनि बर'फोराथ' गोदोनिफ्रायनो हालेवनानै जाग्रा माय गायनानै जाग्रा हाल ख'दालजों मावनानै जाग्रा बेनोमोन आरो जोंनि गोदोनि बर'फोरा गोदोनि दिननिफायनो जोङो मोसौ हाल एवनानै जाबोयो मैसो मोसौ बेजोंनो हाल ख'दाल एवनानै जाबोयो आरो मोनसे मोनसे दंबावो जोंहा माने गायहेन उवाल माय सौनानै जाबोनाय आरो जेखाय खबाय गासिबखौबो जोंहा बानायनानै गावनो गावनि आखायजोंनो खुद आजुं बायदिसिना जोङो रोंजोबखायोमोन गोदोनि बर'फोरा माय गायखांनाय समाव जोङो दैलां समाव खखा हेबोमोन जोंनि आफामोनथ' गोदो गलियाव जिरायनानै खखा हेबनायखौ जों नुबोदों सेन बानायनायखौ जों नुबोदों आरो बेनिफ्राय संग्राय हेबो आरो खबाय बिदिनो मेसेंनि मैगं खादाबो हेबोमोन आरो बेफोरखौ जों गासिबो बर' कालसाराव जों गासिबो नुबोजोबनाय गोदो बेफोरनोमोन आरो जोंनि बर'फोरनि हुदाफ्रा बेजोंनो जोङो सोलिबोनायमोन नाथाय दा बेफोरखौ दानि मानसिफ्रा समबो गैला आरो मावनोबो सानला आरो दानि गथ'फ्रा रोंखाया दानि सेंग्रा सिख्ला बेफोरखौ नोङो खुनु मावनांगौ साना आरो रोंनायबो नंला आरो दानि मानसिफ्रा बेफोरनो आरो जोंनि बर'नि जारिमिनफोरखौ फोजोबलांनायनि माबासिम फैखाबाय आरो दानि गथ'फ्रा आरो हिनजावफ्राथ' जों गोदो सि दायोमोन सिया जों गावनो खुद माने जोंहा मोनसे माबा दंमोन एम्फौ फिसिनाय हुदा दंमोन आरो एम्फौखौ फिसिनानै जोङो इन्दि इन्दिजों नो माबायोमोन आरो बिसोरखौ फेदेरोमोन आरो ओमफ्राय इन्दि फिफां गायजोबखायोमोन जोङो न'फ्राव इन्दि फिफां गायनानै खानानै बिसोरोंनो जोङो गोबां लायोमोन आरो जोङो एम्फौखौनो फिसियोमोन जों एम्फौ फिसिनानै ओमफ्राय बेजोंनो खुन्दुंबो दिरुनोमोन आरो जों एम्फौजोंनो खुद जों गावनि आखायजोंनो जों जोंनि बर'फोरनि हिनजावफ्रा जोङो बेबादि खुन्दुं दिरुननानै थावख्रि थानानै ओमफ्राय माबायोमोन सि बानायोमोन आरो जों दख'ना आगर बायदिसिना मोजां मोजां आगर दंमोन जोंनाव गोदो जेरै आगर गुबै दावराइ मोख्रेब माख्रि आगर बेफोर हाजो आगर पाहार आगर बेफोरनोसैमोन आरो जोंनि बर'फोरनि गोदोनि जों संसार जाबोनाय समनिआ बेबादियैनो जों सोलिबोनाय दानि गोदान गोदान टेक्न'लजि बानायनाय दानि मेसिनजों दानाय सिफोरखौ आजिखालिनि सिख्लाफ्राथ' बिदिखौसो गाननो मोजां मोनसै दानाथ' बाजारावनो मोननाय बेफोरजोंनो सोलिसै दाथ' बाजारावनो एबेलेबेल मोनो मारकेटाव दानि गथ'फ्राथ' आरो दानोबो रोंखाला आरो जोङो बिदिजोंनो सोलिबोनाय गोदो खस्थ' बयबो लेखाखौबो बारा फरायखायाखै नालाय गोदो बिदिनो खामानि मावनायजोंनो जों दिन थाङोमोन आरो जेरैबो रोंखा राखा देरबोजोबनायमोन आरो दानि गथ'फ्रा आरो धोरोम होनोबाथ' दानि गोदो जोंना मोनसेल'मोन बर'आव बर'नि बाथौ धोरोम बुलि खालामग्रा आरो बेनो जोंनि बर'नि गाहाय धोरोममोन आरो गोदो बेखौनो जों खुलुमनानै देरबोनाय दा आरो नैबे ब्रह्म धोरोम कालिसरन ब्रम्हआ दिनै बेखौ बिबार ब्रह्म होननानै फोसावलांदों जों बेखौबो दा गोबाङानो जों खुलुमनाय जायो दा बेफोरनो आरो जोंनि बर' धोरोमा सोलायलांनो हमनाय जारिमिनफ्रा गावबागाव जोंहा राव दङ हारिमु दङ जारिमिन दङ बेनोमोन आरो जोंहा बर'फोरा गोदोनि दिनाव जों गासिबो बर'आ जोङो गावनि धोरोमखौ लानानैनो जोंनि मोनसेल' धोरोमजों जों थाङोमोन बाथौ धोरोमजों आरो जोंहा बर'नाव ओंख्रि ओंख्रिआ जोंना बे अनला ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रि बेफोरनो जोंनि बेस्थ'मोन आरो आरो नाफाम जों बानायनानै जायोमोन बर'फोरा नाफामखौ जों जे बोरै बानायो बेनिबो जेरै जों थास' बिसंजों ना गोरानखौ फोराननानै उवालाव देयोमोन बेनो जोंनि नाफाम जायोमोन गोबाव दिन दोननानै जों एसे गन्द' फैयो मोनामनाय बेखौनो जों नाफाम बिराद गोथाव जायो आरो जोंनाव दुन्दिया गोरलैजों बानायनानै जायोमोन जों अनलायाथ' जों मायरंजोंनो बानायो नारजि जों फाथो फाथो फिफांखौ फोराननानै बानायोमोन बेफोरनो आरो जोंनि गोदोनि बर'नि ओंख्रिफोर बेनोमोन आरो जों गोबां बेबादिजोंनो जों सोलिबोदोंमोन बर'फोरा दा नाथाय बे गोदान गोदान टेक्न'लजि लाबोनानै गोदान गोदान टेक्न'लजिनि समाव दिनै हाल खदालाबो सोलायलांनो हमबाय आरो दानाय लुनायफ्राबो सोलायलांनो हमबाय आरो धोरोमाबो सोलायलांनो हमबाय बेनोसै आंनि बुंनाया